चुनावके दौरान बहुत तरहके कठिनाइ होइत छै जेना यातायातके सुविधामे बाधित भऽ जाइ छै केओ अगर बीमार छथि तऽ ओ यातायातके चक्करमे ओ हॉस्पिटल तक नहि पहुँच सकै छथि टाइमसँ ओहिके लेल हादसो भऽ जाइ छै तै दुआरे ई चुनावके टाइम बहुत दिक्कत होइ छै आओर प्रत्याशी सब सेहो घरे घर ततेक डिस्टर्ब करै छथिन जे रातिकऽ सुतनाय दिनकऽ सुतनाय आराम केनाइ बड़का समस्या भऽ जाइ छै से लाउडस्पीकर बाजा गली गली घरे घर ततेक बजैत छै जे ओहो ध्वनि प्रदूषणके सेहो एकटा माध्यम छै ध्वनि प्रदूषण स्वास्थयके लेल हानिकारक छै से तऽ बूझिते छियै तैके लेल प्रत्याशी सब अस्त व्यस्त रहै छथि अपन अपन सब जोगाड़मे रहै छथि सबके वोट चाही सबके वोट चाही तै दुआरे ई चुनावके टाइम बहुत माहौल गरम भऽ जाइ छै